हँ हैलो बोल रहे थे बोलै रहियौ की कि हमरा नऽ मैथिलीमे गाना सिखना छै मैथिलीमे गाना हँ मैथिलीमे गाना सिखना छै सुनैमे एलौ छौ तोँ बड़ा अच्छा गाना गाबै छें मैथिलीमे हमरो सिखना छै ओना हिन्दीमे तऽ गाबी लै छी लेकिन मैथिली हमरा नइँ आबै छौ बोलै लाऽ भी नै आबै छौ आओर गाबै लाऽ भी नै आबै छौ मैथिलीएमे सिखना छै गाना सब हँ टाइम छै हमरा लगमऽ छै हम आबी जयबौ एक घण्टाके क्लास दए दिहें तऽ हमरा टाइम मे बताय दिहें केना केना गैलो जेतै एक ठो सुनाबऽ सकै छै तोँ मैथिलीमे कोइ भी गीत उत हमरा सुना ने एकटा गीत हमरा मैथिलीमे

बहुत अच्छा गयलें बहुत अच्छा तूँ गाबै छें लेकिन हैलो बहुत अच्छा लागलौ तोरा मैथिली वाला सॉङ्ग सुनिकऽ हमे आबै छियौ कल शाम तक तोरा क्लास लए लाऽ हमरा सिखाय दिहें मैथिली हँ ओकरामे कोइ दिक्कत नइँ छै हमरा अपनो टाइमो देबौ मेहनतो करबौ ओकरामे कोइ दिक्कत नइँ छै हमर करबे करबौ मेहनत लेकिन बस सिखाय दिहें यही बात छौ ठीके छौ कल शाममे तब हम अइयौ कल शाममे तब आबै छियौ कल शाममे क्लास सब करे लाऽ तोरो हँ हँ अच्छा ठीके छौ हम आरो एक दूटा दोस्तके लेने अयबो सब मिलिकऽ सिखबौ तऽ जादा अच्छा होतौ सब मिलिकऽ सिखबौ ठीक छौ ठीके छौ ठीक रख